अगरि चङी तरह सां असां पौधनि जो रखु रखाव नथा कयूं त असांखे ॾाढी दिक़त थी थी सघे हिकु बार असां गर्मीयुनि जी छुटी में ॿाहिरि विया हुआसीं असांजा पौधा लॻियलु हुआ घर में पूरी असांजो परिवार वियो हुओ ॿाहिरि त हुननि खे पाणी ॾियण लाइ कोई न हुओ असी असां जे जेमहिल वापसि आहियांसीं त असां ॾिठोसीं की असांजे पौधनि में त कीड़ा लॻियलु पिया आहिनि असांजा पौधा सुकी विया आहिनि असां कीटनाशक विधोसीं कुझु न थियो असां पाणी बि बार बार बार पिया विझूं कुझु न थियो तेमहिल असां पोि पूरा पौधा मटे छॾियासीं खाद विधीसीं ऐं मिटी बि चेंज करणु पई तेमहिल वञी करे असांजा पौधा सही थिया ॾाढी मशक़त थी वई हुई